हलो जय झूलेलाल हा ॿुधायो अच्छा पर तव्हां पाड़े में रहो था तव्हांखे त इते पासे में रहणो आहे त तव्हां थोरो समुझी करे हलो न भई ईंअ पुलिस में घड़ी घड़ी थोड़ई रिपोर्ट कबी आहे तव्हां थोरो पाण में पासे में रहो था तव्हां खे इते ई रहणो आहे ईअं थोड़ेई कोई न रहणो आहे छो तव्हां घड़ी घड़ी क कंलप्लेन था लिखायो पिया ईअं न हलंदो पाड़े में था रहो हेठो मथे थोरो अड्जस्ट करे छॾियो भई उहो त करे त अड्जस्ट सॉरी करे हिकु ॿिए खे ईअं जॻहि ॾेई छॾियो ॿियो छा भई अॼु हाणे हे तूं थोरो साईड बि रखु मां हिनखे चवां भई तूं साईड में रखु ॿियो छा हीअं थी सघंदो आहे हलो थी न हलो चङो ठीकु आहे तव्हांखे ईअं लॻेव थो त मां पोइ रिस्त जो भई अचां थो भई मन तव्हांखे सलह में सम्झाए करे हिकु ॿिए खे या त पंज सौ पंज सौ तव्हांखे ॿिनि खे जुर्मानो भरणो पवंदव पोइ इहो हुजेव त ओके कयो त तव्हां जी मर्जी त मां अॻे अॻिते ॻाल्हि कयां

अच्छा त हा त पोइ तव्हां तव्हां ब्रा भरिणो पवंदो पंज पंज सौ रुपिया ॿई ॼणा भरियो त असां तव्हां ॾे राति जो ई असां अची वेंदासीं ॿ टे वठी करे माण्हू

हां त हा हिनखे हा हा नथो सम्झे त पोइ असां वेठां आहियूं बाक़ी न त जेको तव्हां प्यार सां सम्झाए था सघो त सम्झी वञे त वाहु न त पोइ अॻिते ॻाल्हि पोइ असां कंदासीं पोइ असां तव्हांजो राति जो ईंदासीं इहो फाईनल कंदासीं ओके जय झूलेलाल